ہلو جی واچ كسٹمر كیئر سے بول رہے ہیں میں آزاد بول رہا ہوں یہ آپ كی كمپنی سے میں نے واچ لیا تھا تو یہ جو واچ جو لیے تھے کہ بڑا ہی بیكار ہے یہ تو جی پہلے ہی دن یہ بند ہو گیا ایک تو اور جو ہے اس كی بیٹری اگر میں گیا ڈلوانے كے لیے تو پتہ چلا كہ اس كی بیٹری تو بالكل آل ریڈی خراب ہی ہے اور اس كے جو انجر كے اندر پنجر ہیں یعنی كہ مشینیں ہیں اس كی وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو یہ تو آپ نے جو كوالٹیز مطلب بلڈ كری گئی ہے یہ اچھی نہیں ہے اچھی كوالٹی كے پروڈكٹ آپ كو ركھنے چاہیے تاكہ جو عوام ہے جو جو لوگ ہیں ان كو فائدہ ملے یہ نہیں كہ لوگ پریشان ہوں اب بتائیے میرا وقت اتنا خراب ہو گیا میں نے اس چیز میں اتنا وقت لگایا ہاں میرے جو گئے ہیں میں نے اسپیشلی جاب سے چھٹّی لے كے اس كام كو كرا میں نے میرے باس بھی ناراض ہو گئے ہاں اور سنڈے كے دن كام ہوتا نہیں تو كمپنی كو چاہیے كہ جو ہے اچھی چیز كو پرووائڈ كریں